हम खाना बनबैत छियै हमसभ तऽ कनी खानाके दै छियै काढ़ि कऽ खानाके लेल तऽ परसलहुँ तऽ कनी भूमोमे धऽ देलहुँ कनी चूल्हामे धऽ देलहुँ कनिक नीचे धऽ देलहुँ कनिक भोग लगा देलहुँ चारू पट्टी जेकि भगवानके भोग लगा दऽ रहल छियनि ई चूल्हाके विष्णु भगवानके दऽ रहल छियनि ई व्यवस्थाके दऽ रहल छियनि कऽ रहल छियनि ताहि लऽ कऽ हमसभ खाना पीना बना रहल छी ताहि लऽ कऽ व्यवस्थामे बहुत पवित्रसँ करै छी जेकि पवित्रसँ भोजन बना रहल छी जे भगवानके पहिने भोग लगा दै छियनि पहिने विष्णु भगवानकेँ दऽ दै छियनि तखन अपना चारू बगल थारीके नीचे परसि दै छियनि परसि कऽ परसन लगा दै छियनि सभआदमी खाइत छियनि पीबै छियनि खुशी पूर्वकसँ अपन व्यवस्था करै छियनि जे मोन खुशी रहतनि ताहिसँ भगवान मोनके शांकुल देता ओहि लऽ कऽ हम शांकुल रहब ताहि लऽ कऽ बनबै छी अपना शांकुलमे खाना बनबै छी बहुत व्यवस्थासँ बनबै छी बहुत सोचि रहल छी बहुत व्यवस्थासँ एतबे करै छी जेकि खाना बना कऽ नैवैद्य दऽ कऽ दुनिआँमे अपना व्यवस्थितमे रहब व्यवस्था कऽ कऽ दुनिआँ देखा कऽ रहब आइ अहाँके दुनिआँ देखै छी तऽ केना की व्यवस्था होइए की केना की होइए केना करै छी सभक दुनिआँ देखै छी केना कऽ रहल छी केना व्यवस्था छै केना भऽ रहल छै केना भगवानके दै छियनि कखनो खाना बनेलहुँ तऽ अपना धिया पूताकेँ देलहुँ पहिने खाना बनेलहुँ तऽ विष्णु भगवानकेँ देलहुँ पहिने पुरुषकेँ देलहुँ तकरा बाद धिया पूताकेँ देलहुँ सभसँ पहिने पुरुष परसि लेलाह हुनकासभके खाना देलहुँ तऽ ओसभ परसि लेलाह ओहोसभ अपन भोग लगा लेलाह अपन अथी कऽ के भोजन केलाह ताहि सभके बहुत हमसभ पवित्रसँ व्यवस्था बनबै छी ओहि सभ सोचै छी आ हमसभ दुनिआँ भक्ति केने छी केने छी कनेक्शन छै जेकि भन खाना बना कऽ पहिलुक बनेलहुँ तऽ पहिला गायकेँ खुआ देलहुँ सभसँ पू उचित छै जे पहिने खाना बना ली पहिने गायकेँ खुआ दी पहिने पहिला भात पहिला रोटी पहिला तरकारी सभचीज पहिने गायकेँ खुआ दी तकरा बादमे विष्णु भगवानके दऽ कऽ तकरा बादमे सभके व्यवस्था कऽ दी परसि कऽ धऽ देलियै एकदम खुद ही निवारण करी अपनासभके खाना पीना बना ली तकरा बाद व्यवस्थित करी बहुत व्यवस्थासँ हमसब केलहुँ जे पहिला खाना बनेलहुँ तऽ गायकेँ दऽ देलहुँ तकरा बादमे चूल्हीमे धऽ देलहुँ तकरा बादमे धिया पूताकेँ दऽ देलहुँ तकर बादमे हमसभ अपना खानाके व्यवस्था केलहुँ फेर की जे बहुत पवित्र मोनसँ सुचित्तसँ जे सभआदमी सुचित्त भगवानो सूचित्त होइ छथिन ताहि व्यवस्थामे हमसभ खाना बनबै छी पवित्रसँ जेकि धिया पूताके कोन व्यवस्थासँ सभके रास्ता सीखत जेकि ई गार्जियन कऽ रहलैए ताहि व्यवस्थासँ हमहूँसभ ऊपर बनायब ताहि लेल सचित्तमे हमसभ खाना बनबै छी की जे सभसँ पहिने रोटी बनबै छी तऽ हमसभ गायकेँ दै छी पहिला भात बनबै छी तऽ गायकेँ दै छी तकरा बादमे भगवानके विभूत अपना पुरुषकेँ दै छियै खाय लेल तऽ ओ आगूमे खयलनि परसि कऽ पहिने जनेउ लऽ कऽ गोर लागि लेलनि तकरा बादमे ओ भोग लगेलाह